चिड़ै जेनाकि क कबूतर जे छै घरे अँगनामे बैठै छै तऽ उ जे छै चिड़िया चिन्ह जाइ छै जे ई कबूतर छियै जेनाकि पेड़पर कौआ बैठै छै तऽ ओकरा चिन्ह जाइ छै जे उ कौआ छियै तकर बाद जे छै तोता जे छै कू कू अथी तौ तौ करय छै तऽ ओकरा पहिचान जाइ छियै ओ तोता छियै तकर बाद जे छै मोरके कोय कोयल ई सबके पहचान भए जाइ छै जे पेड़ बुलय अथी उड़ऽ लागय छै तऽ पहिचानि जाइ छियै जे ई सब पेड़पर कोयल तोता अथी छियै ओकर अथी जे छै चील गरूर ई सबके पहचान भए जाइ छै सबकिछुके पहिचान जे छै भए जाइ छै आओर कबूतर जे छै पोइस लै छियै बतक सबकिछुके पहिचान भए जाइ छै जे जब उड़य लागय छै जब देख लै छियै ओकर पहिचान भए जाइ छै अच्छासँ अथी रहय छै चिड़िआँ सबके पहिचान जे छै बहुत अच्छासँ करि लै छलियै तोता मोर कौआ ई सबके बहुत अच्छासँ अथी होइ छै जेनाकि पेड़पर बैठय छै सुबहमे कोयल जे छै कू कू करय छै तऽ उ संँ पता चलि जाइ छै जे कोयल छियै ई सबकिछुके अच्छा अथी भए जाइ छलियै हँ